हैल्लो नमस्ते जी हां जी असैं फोन लैना हा तुं'दे कोला एमआई दा एमआई दा आहो असैं लैना कोई बीह् ज्हार दी रेंज च लैना दस ज्हार देना कैश दस ज्हार किश्तां दस्सो तुस किन्नी किश्त ऐ ठीक ऐ ज्हार रपे रक्खनी ऐ फोन कन्नै तुस कवर देगो ग्लास चढ़ाई देगो

ठीक ऐ ज्हार रपेआ किश्त रक्खी लैगे ठीक ऐ कम्पनी दा होना चाहिदा फोन शैल कम्पनी दा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ फिर ओके